हेलो किसान भोजनालय जी सर मुझे अपना एक लंच के लिए आर्डर देना है जिसमें दाल फ्राई शाही पनीर और छः नान और एक प्लेट चावल देने है और सर मीठे में हमको चाहिए सूजी का हलवा सर हलवा थोड़ा सा कम मीठा होना चाहिए और जो भी आप हमको सब्जी भेज रहे हैं उसमें नमक कम करिएगा और मसाले भी हमको कम चाहिए जी हमारा ऑर्डर कितनी देर में पहुँच जाएगा जी सर जी सर धन्यवाद सर